टी वी का नेगेटिव पॉइंट ये है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टी वी देखते हैं और कोई भी एक्टिविटी प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और सिर्फ टी वी देखते हैं जिनसे उनकी आँखें भी खराब होती है और वो लोग पढ़ाई भी नहीं करते हैं और पूरा दिन बस टी वी देखते रहते हैं इससे खेल कूद की मान्यता उनमें कम होती जा रही है ये भी एक कारण है कि खेलकूद की मान्यता कम होती जा रही है और पॉजिटिव एक्शन ये है कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनका मनोरंजन हो जाता है और टी वी में समाचार भी बताए जाते हैं जिसकी सहायता से हमें ये सब पता चलता रहता है कि आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और आजकल की दुनिया में हमारे राजस्थान में हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सारी अपडेट हमें टाइम टू टाइम मिलती रहती है